खेतमे सबेरे से खाना उना खाके खेतमे गेली आलूके खेतमे आ आलू ओकर जे जंगल उंगल रहै हइ ओकरा साफ केली साफ कऽ के फिरु गहूॅंम मकइके खेतमे गेली मकइमे जंगल उंगल रहै हइ ओकरा कमबै छियै साँझ तकला चारि बजे तीन बजे चारि बजे तक लए घर आबै छियै फेर गहूॅंमके खेतमे सबेरे गेली खाना उना खाके गहूॅंमके खेतमे गहूॅंमके खेतमे जाके ओहिमे तोरी उरी रहए हइ ओकरा उखाड़ली कोइ आमने सामने रहल हुनका सबके दे देली तोरी आर उखाड़िके जंगल उंगल रहै है गहूॅंमके खेतमे बीछ देली तीन चारि बजे तक लए खेत्तेमे रहै छियै